असांजे सिंधियुनि जा त इष्ट देव असांजा झूलेलाल आहिनि पर उन खां पोइ बि असां सिंधियुनि जा जाम ई गुरू आहिनि जीअं त स्वामी शांति प्रकाश दादा लेख राज ब्रह्मकुमारीस दादा लक्ष्मी राधा स्वामी उन खां पोइ कंवर राम संत कंवर राम साईं हरचू राम साईं वसणु घोट इहे सभु ई असां सिंधियुनि जा गुरू आहिनि अॼु इन्हनि जे बलबूते ते अॼु सिंधी किथे जा किथे किथे जा किथे पहुची विया आहिनि इन्हनि गुरूनि जे आशीर्वाद सां सिंधियुनि दिन दूनी रात चौगनी तरक़ी कई आहे इन्हनि जे सहारे असां हली रहिया आहियूं असांजा इष्ट देव झूलेलाल साईंअ असांखे असां सिंधियुनि जे मथां केतिरी महिर कई आहे इन करे हरु सिंधी चवंदो आहे शान सां मान सां मां झूलेलाल साईंअ जो भक्त आहियां मुंहिंजो इष्ट देव झूलेलाल साईं आहे